खामानिनि अनगायै आङो बिजाब फरायनो मोजां मोनो लोगोसे बेलासि समफोराव गेलेनो गेलेनानै थानो मोजां मोनो मानो होनबा लोगोफोरजों ज' ज' गेलेनो मोजां मोनो लोगोसे ओरैनो थानाय समफोराव ओरैनो गानफोर बा सल'फोर खनलाबायनानै थानो मोजां मोनो